ٹکٹ والے بھائی بول رہے ہیں میں افسر علی بات کر رہا ہوں جی سر مجھے سلیپر کے لیے ٹکٹ چاہیے

اگلے مہینہ دس تاریخ کا پانچ آدمی جی جی

کیوں سر سلیپر میں نہیں ہو پائے گا جی جی جی جی جی جی بالکل جی بالکل بالکل جی اچھا مطلب سلیپر میں نہیں ہو پائے گا بھائی صاحب نا مطلب کیا ہے خالی نہیں ہے یا پھر بکنگ چل رہا ہے ویٹنگ ہے آر اے سی ہے اچھا سر اتنی بھیڑ چل رہی ہے جی جی جی سر نہیں گھس سکتے ہیں جی جی بالکل بالکل جی جی بالکل بالکل جی جی جی جی ٹھیک ہے تو نکلوا دیجیے ٹھیک ہے اوکے اوکے تھینک یو